मुंहिंजो पंहिंजो रेडीमेड गार्मेंट जो धंधो आहे जेको काफ़ी सुठे नमूने हली रहियो आहे ऐं मूंखे उन में कंहिं बि क़िस्म जी का शिकायत न आहे भॻवान जी दया सां काफ़ी सुठो हली रहियो आहे सुबुह जो उथण खां जेके राति जो सुम्हण ताईं असां दुकान ते पंहिंजी रोज़गारी में लॻा पिया हूंदा आहियूं उन खां सवाइ असां रोज़ु नऐं नऐं क़िस्मनि जा कपिड़ा अचनि था नऐं नऐं क़िस्मनि जूं वैराइटीज़ ईंदियूं रहंदियूं आहिनि उहा उहा बि असां उन खे कम्पीट कंदा रहंदा आहियूं उन खां सवाइ वॾी ॻाल्हि इहा आहे अॼु ई तारीख़ में वापार सां गॾु गॾु हिकु ऑनलाइन जो सिस्टम चालू थी वियो आहे जेको अॼु उन खे मां अपडेट करे रहियो आहियां पर उन खे थोरो टाइम लॻंदो पर उहो ॾाढी वॾी कम्पटीशन थी रही आहे ऑनलाइन जे कारणु हिन जे करे असांखे अॼु जी तारीख़ में जेको बि वापारी आहे उन खे इन ऑनलाइन जे हुते ॾाढो ध्यानु ॾियणु ज़रूरी आहे छोजो अॼु न त सुबुहु इहे शइ सिर्फ़ उन त उन तरफ़ ई वञण जो इशारो करे रही आहे